नमस्ते नमस्ते मैम बोलिए ठीक है मैम बोलिए आपको कौन सी मच्छी चाहिए कैसे चाहिए अच्छा सॉरी अच्छा ठीक है मैम

तीन सौ रुपए केजी जी मैम नहीं वैसे एक काँटे की बहुत अच्छी मछली है ले जाइए काँटे वाली बहुत अच्छी मछली है मैम अरे मैम तो हमारी मछलियाँ एकदम बेस्ट हैं उसमें माँस ज्यादा है और हड्डियाँ भी कम हैं अब अच्छी चीज लेंगी मैम तो अच्छा पैसा तो लगेगा ही ये तो स्वाभाविक है आप इतना जानती ही होंगी मैम और चिकन मटन में कुछ लेना हो तो मैम ले सकती हैं हम हम ये सब भी लैक्टिस लेंगी मैम हाँ हाँ वो तो मैम पाँच सौ रुपए किलो है मैम ये आपके यहाँ कित कैसे में मिल रहा है मैम हमने आपसे बताया ना मैम हमने आपसे बताया ना कि हम अच्छी चीज देते हैं फ्रेस एकदम ताजा माल देते हैं मैम हमारी कोई भी चीज खराब नहीं होती वही सब चीज है ना मैम कि हमारे यहाँ कोई भी चीज खराब नहीं है सब कुछ ब्रांड चीज है तो मैम आप जानती हैं सबकी ब्रांड है तो इसका दाम तो ब्रांड ही होना चाहिए ना मैम अगर ये आपके दो सौ तीन सौ प्राइस में हो गया तो फिर हमारी दुकान में और सबकी दुकान में क्या अंतर रह जाएगा हमारे यहाँ का माल सब एकदम ताजा है मैम सब समझ लीजिए ताजी मछलियाँ तुरंत आई हैं अब ये कहिए तो हम तुरंत एकदम आपके सामने कटवाएँ सब कुछ बहुत अच्छा है मैम चलिए मैम ठीक है जैसा है मैं क्लियर करके बताती हूँ अभी अब क्या बताएँ अच्छा ठीक है मैम मच्छी का आप कितना दे देंगी दो सौ साठ दे दीजिए मैम आपके लिए चलिए मैम अब आप इतना कह रही हैं तो फिर दे ही दे रहे हैं और मैम ये चिकन चलिए मैम ले लीजिए अच्छा आपकी मर्जी आप भी खुश हम भी खुश ठीक है मैम राम राम नमस्ते